हेलौ आङो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय नोंनिसिम जेनोबा नों लकेल हिसाबै आङो जेनोबा दा क'क्राझार फरिसतितिया माबायदि सोलिदों दा दि टि अ अफिस डि सि अफिस बेफोर बायदियाव कारापसनफोर माबाफोर फैसा थाखा जानायनि माबानि सोमोन्दै आं नोंनाव एसे खबार लानो सानदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा दा औ द्राइभिं दि टि अ अफिसाव जेनोबा अनेक मानसियानो द्राइभिं लाइसेन्स बानायो जेनोबा खायसे सोलाबा बा हारसिंयै बानायनो हाया नालाय खायसे मानसि हमनानै बानायो दा बेफोर बेसेबां फैसा जायो डि सि अपिसफ्राव बे कास्त सारतिपिकेत बानायनायफ्राव बेसेबां फैसा जायो फैसा कारापसन खालामो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथाङा लकेल हिसाबै

औ

औ दा नोंसोर औ

औ दा बेफोरबायदि काराफसनखौ नोंथांमोना खोनानानैबोबो बा सोरखौबा जाजानाय कोनानायबाबो नोंसोर जेबो जेनोबा अफिसनि बा ट्रानसफर्ट अफिस बा डि सि अफिस बेफोरनियाव जेनोबा माबाफोर फ्रब्लेम मोननानै कमफ्लेनफोर होनाय माबा सोलिदोंना सोलियाखै क'क्राझारयाव नोंसिनि क'क्राझारयाव

औ

औ डि सि अफिसयावबो अनेख खामानि दाथ' डि सि अफिसयावबो गासिबो खामानिया सोलिजोबबाय खाष्ट सारतिफिकेत गासिबो खामानियानो डि सि अफिसावसो सोलिजोबबाय दा डि सि अफिसनि समोन्दैबो नोंथाङा एसे फोरमायदो आरो बेवहायबो कारापसन दंना गैया क'क्राझार दिसथ्रिकयाव औ औ औ औ दे नोंथाङा माखासे माखासे माबाखौ फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय